आङो दायो जिब जुनारखौ फिसिनो आङो बायो मानोना जिब जुनार फिसिनोब्ला गोबां रांनिबो गोनां जायो बिथांमोनखौ जोथोन लानांगौ नायनांगौ आदार होनांगौ बेफोर गासैबो बेले बेजेनि थाखाय आङो जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय जाथ'वाखै आरो जिब जुनार फिसिनो थाखाय आंहा थोजासे जायगाबो गैया जिब जुनार फिसिनोब्ला जोंनो गोबां जायगा गोबां थानो थाखाय न' बां लुनो नांगौ जाय आंनियावहाय सुबिदा गैया बेनिखायनो आङो जिब जुनारखौ फिसिनाय जायाखै जिब जुनारखौ फिसिनो थाखाय दिनै नायग्रा नांगौ नाथाय आंहा बे जिब जुनारखौ नायनो थाखायहाय जोथोन लानो थाखाय थोजासे सम एबा खाबु आंनियाव गैया बेनिखायनो आं जिब जुनारखौ फिसिनाय जायाखै आरो जिब जुनारखौ फिसिनोब्ला दिनै रांनिबो गोनां जायो जाय थोजासे रां आंनियावहाय गैया बेनिखायनो जिब जुनारखौ आङो फिसियाखै आरोबाव जिब जुनार फिसिनो थाखायहाय माखासे जिब जुनार फिसिनायनि आदब खायदा बेखौ नांगौ बेखौबो आङो मिथिया माबोरै फिसियो बेनिखायनो आं जिब जुनारखौ फिसिनाय जायाखै